असेंगी फायदा ते ऐ गै ऐ बट असेंगी नुक्सान बी बहुत ज्यादा ऐ दिंदी एह् चीज असेंगी मतलब केई शार्ट सर्किट होई जंदे ठीक ऐ मोटर लग्गी दी रेही जंदी फ्रिज दी लीड लग्गी दी रेही जंदी ते अचानक शार्ट सर्किट होने दी बजह कन्नै मतलब फ्रिज बी लग्गी सकदी लोकें दे घर सलंडर गैस लोकें गी चज्ज नी ऐ लाने दी ते गैस बी बड़ी ज्यादा मतलब लीक होआ दी बड़ा ज्यादा मतलब डैथ दी इक बहुत ज्यादा कारण बने दा ही मतलब ते असेंगी बहुत सावधानी कन्नै मतलब एह् चीज अगी एप्लीआइसेंस ते गौरमैंट अहें टैक्नालजीस दित्ती दी हैन बट असेंगी उसी स्हेई तरीके कन्नै यूज़़ करना स्हेई तरीके दा इस्तेमाल करना ताकि अस अपनी लाइफ अपने करियर गी अस बचाई सकचै